अच्छा अच्छा बिहारमे अभी रोड बनि रहलै

रहै छिकै बहुत चीज बदलाव भेलै हने जहाँ पहिले खरंजा रहै हुँवा आब सड़क भए गेलै अब घर घर नल पहुँच गेलै हने

हँ हँ एकदम घरे घर नल जल एकदम घरे घर नल लगलै हने जल तल जी जी ओकरबाद घरे घर हँ हँ आब घरे घर सुनै छी घरे घर गैस चैल जाए रहलै हने ओकरबाद बिजली चौबीस घंटा आब रहै छिकै

हँ हँ कहु

हँ